अंजी ड़ॉक्टरानी जी नमस्ते सूट सेआना हा आं चाहिदा जल्दी गै कोई तेरां तरीक तक्क ते पैसे सेआई किन्नी सेआई सनाओ अच्छा ज्हार रपेआ ओह् बड़ा जादा होई घट्ट करी ओड़ो थोह्ड़ा लैस्स करो ओह् ते ऐ पर इन्ना बी नना लूट्टो असेंगी फिफ्टी चलो फिर करेओ कोशिश